मध्यप्रदेश के सामने प्रमुख पर्यावरणीय या निरंतरता सम्बन्धी चुनौतियाँ रही उन्हें दूर करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं जैसे प्रदूषण में और प्रदूषण और को नहीं फैलाया जाए जैसे जल कुछ भी कचरा नहीं जलाया जाए और पर्यावरण प्रदुषण फैलाने से और प्रदुषण फैलाने के कारण सरकार ने उस पर पाबन्दी भी लगा दी है कि प्रदूषण ना फैलाएं कचरा इधर उधर ना फेकें और फालतू का धुंआ ना उड़ाएँ गाड़ी मोटर का जो धुंआ होता है वह भी कम कर दिया गया है अब और वनों की कटाई तो वनों की कटाई हमें नहीं करनी चाहिए वनों की कटाई पेड़ों के काटने पर सरकार ने रोक लगा दी है पेड़ लगाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए और जलवायु परिवर्तन तो जलवायु में बहुत परिवर्तन हो रहा है जल जलवायु में बहुत परिवर्तन हो रहा है जलवायु में बहुत परिवर्तन हो रहा है पानी की आपूर्ति के समय रहते समाधान निकाला जा रहा है जैसे जल संरक्षण या ज़्यादा जल संचरण किया जा रहा है और स्थानीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन की प्रभावों का अध्ययन भी किया जा रहा है विभिन्न संसाधनों जैसे कि वन जल वायु और जल संसाधनों का समय रहते और सामग्री प्रबंधन किया जा रहा है और वन्य जीवन की संरक्षण और उनके आवास क्षेत्रों की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है इसके लिए वन जीवन अभ्यारण्यों की स्थापना की जा रही है वृक्षारोपण किया जा रहे हैं और अन्य संरक्षनीय मार्गों का अनुसरण किया जा रहा है बहुत सारे प्रकार से बहुत सारे प्रकार से इन्हें दूर करने के करने का प्रयास किया जा रहा है